नमस्ते

नमस्ते

आप हमें घर चाहिए था सर जो कि मतलब चाहिए तो आप आपकी नज़र में है कोई अच्छा घर तो आप बताइए हमें

सर उसमें मतलब एक ऐसा घर चाहिए जिसमें सारी सुविधाएँ उपलब्ध हों जिसमें कि लाइब्रेरी भी उपलब्ध हो और ग्रिल हमारे और जो भी है सब कुछ सारी सुविधाएँ उसमें उपलब्ध हों और मेनली उसमें एक पूल चाहिए और और खेलने के लिए मुझे मुझे जैसे कि मुझे बास्केटबाल खेलना है तो उसके लिए भी एक ग्राउंड चाहिए और हमें एक ऐसा घर हो जिसमें सब सारी सुविधाएँ उपलब्ध हों फिर भी अराउंड कितने मतलब क्या कॉस्ट है कितने पैसे में क्या ख़र्च आएगा

अब ओनर से बात करना पड़ेगा आपके ओनर से बात करना पड़ेगा हमें अच्छा सर आप कॉस्ट नहीं बताए कि मतलब अराउंड कितने लैक का है तो हमें

बताइए आपके पास मतलब कितने तक का है हमको बीस लाख के अराउंड चाहिए अच्छा ज़रा बताइए उसमें कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं अच्छा तो सर क्या उसमें स्विमिंग पूल रहेगा और सर मुझे उसमें जिम भी चाहिए मतलब जिम करने के लिए मुझे कहीं बाहर ना जाना पड़े अच्छा सर तो तो बीस लाख तक हो जाएगा ना हम्म हम्म

सर अगर कुछ कम होता तो यह काफ़ी ज़्यादा है अगर कुछ कम हो जाता है तो और बढ़िया है जैसे कि मैं अपना हाँ मैं जैसे मैं कह रहा था कि मैं तो अपना हाईएस्ट पे बताया हूँ कि बीस लाख अगर इससे कम में भी हो जाए तो और अच्छा है क्या हो सकता है अच्छा सर ठीक है अच्छा फिर धन्यवाद